जि'यां की इस सवाल विच मिगी पुच्छेआ गेदा की अपनी पंज तरीकें दे बारे च सनाओ जेह्ड़ी कि तुसें चेत्ता न पैह्ला में तुसें सनाना चाह्नां छब्बी जनबरी गणतंत्र दिवस और में दुगी डेट तुसें सनाना चाह्नां पंदरा अगस्त स्वतंत्रता दिवस और ओह्दे बाद में तुसें सनाना चाह्नां पंज सितंबर जो कि ऐ टीचर डे और ओह्दे बाद में सनाना चाह्ना अपने जनम दिन दे बारे च एह् तारीक सारें वास्तै खास होंदी जो की मेरे ताईं बी ऐ यानि की मेरा जनम दिन सत्त मई दो ज्हार छे और में तुसें सनाना चाह्नां पंज्जी दिसंबर जो की क्रिसमस नाम दे बारे च बोह्त फेमस ऐ एह् क्रिस्चियन लोकें दा त्यौहार ऐ